हांवें म्हजो पॉझिटीव प्रॉडक्ट घेतला तो म्हळ्ळ्या मोबायल आनी हांव मोबायलाचेर उलयतलें मोबायल आमकां खूब युजफूल आतां वचत थंय लोक मोबायल घेवन भोंवता मोगा मोबायल सगल्याक गरजेचो मोबायलाक लागून कम्युनिकेशन बी इझी जालां लोक ह्या देशांतल्यान त्या देशांतले कोणीय आपले सोयरी आसात जाल्यार ताजेर मोबायल त्रू उलोवपाक शकता फोन करून कितलेय पयस आसलो जाल्यार आमकां त्या मनशा कडेन संपर्क सादपाक मेळटा मोबायलाचेर आमकां शिकपाक बी मेळटा गुगलाचेर तुका जाय तें टायप करून सोदून ताजेर जाय तें इनफॉमेशन मेळटा तशें आमकां मोबायलाचेर सोशल मिडिया बी यूज करपाक मेळटा पय लोकांक टिविची आनी आतां गरज पडना लोक सिरयल काटूर्न सगलें मोबायलाचेर पळोवपाक शकता आनी बिझनॅस प्रोमोट करपाक बी मोबायल खूब युजफूल जाता लोक तुगे बिझनसाची एडवटायझ करून क्री की वॉट्सॅप थ्रू फेसबूक थ्रू इन्स्टाग्राम थ्रू प्रोमोट करपाक शकतात कित्याक फेसबुकाचेर आनी इन्स्टग्रामाचेर खुबशे लोग एड उरता सो ते बिझनसाक प्रोमोट करपाक हॅल्प करता आनी थंय एकट्यान पोस्ट केलें की तो आनी चार जाणां सांगता तो मागीर आनी आठ धा जाणां सांगता तशें करून खूब जाणांक मेरेन तें पावता आनी बिझनॅसाक खूब हॅल्प जाता मोबायलाचेर काम करून ऑनलायन पयशे बी कमोवपाक शकता इन्स्टाग्रामाचेर रिल्स अपलोड करून ते खूब फॉलोवर्स आसले जाल्या ते एक एकल्यान तुका पयशे मेळटा सो तें ऑनलायन काम करपा बऱ्या पडटा लोकाक पयलीं कॅमेरा बी जाय पडटालो सॅपरेट फोटोज बी काडपाक आतां कॅमेराची बी गरज पडना मोबायलाचेरू फोटो काडपा मेळटात आनी आतां खूब तेरेचे मोबायल आयला तांचे कॅमेरा बी खूब बरे आसा सो फोटोज बी खूब बरे येतात आनी तूं खंय न्यू सिटी बी गेलो आनी तुका खंय त्या प्लेसीची कशें वचप थंय कितें आसा तें बी कांय खबरना जाल्यार तुका मोबायलाचेर जिपियस उरता तो जिपियस ऑन करून तूं मॅप थ्रू थंय वसपा शकता आन् तूं त्या जाग्याचेर सारकें पावता मॅप थ्रू लोकां पयलीं बँकीक बिझनसा बी लागून कॅलकुलेटर सॅपरेट यूज करपा पडटालो आतां कॅलकुलेटराची बी गरज ना मोबायलाचेर कॅलकुलेटर आसता दे तो तुका यूज करपा मेळटा रातचें खंयी वता जाल्यार सॅपरेट टॉच बी घेवपाची गरज ना मोबायलाक फ्लॅश लेयट फ्लॅश लायट बी आसता ती बी तुका यूज करपा मेळटा पयलेची लोग डायरी बरयताले मं नंबर याद उरपाक पूण आतां डायरेची बी गरज ना तूं कॉण्टॅक सेव करून दवरपाक शकता तशेंच मोबायलाचेर नोटपॅड आसता तुका किदें याद उरपा जाय जाल्या तूं तें नोटपॅडान टायप करून दवरपाक शकता याद उरपा लागून अलार्म बी दवरपाक मेळटा आनी तुगे बँकेची काम बी सगलें ऑनलायन जाता बँकी वचून लायनी उबे रावपा बी पडना मोबायलाचेर तुजे सगलें बँकेचें काम बी जाता ऑनलायन बँकींग करपा मेळटा आनी मेन म्हळ्ळ्यार मोबायल तुज्यान खंयी कॅरी करपा जाता बॉल्सां घालून व्हरपा मेळटा पर्सी घालून व्हरपा मेळटा आनी कॅरी करपाक खूब इझी जाता मो मोबायला लागून खुबशा लोकांलीं काम खूब इझी जाल्यात पयले लोक विडयो गेम्स बी खेळ घेताले कॉम्प्युटर घेताले स्पेशल गेम्स खेळपाक पूण आतां ताजी बी गरज लागना मोबायलाचेर तुका सगळी गेम्स बी येतात जाय तेन्ना तुका खेळपा मेळटा आनी टायमपास बरो जाता मोबायलाचेर शॉपींगगे लागून खंय भायर बी वसपा जाय म्हण ना आतां ऑनलायन शॉपींग करपा मेळटा आनी डिफरंट एप्स आसात खूब मिशो आसा फ्लिपकाट आसा मिंत्रा आसा अमेझोन आसा तूं घरा कडेन बसून जाय तितलो वेळ ऑनलायन कितें जाय तें सगलें पळोवपा शकता आनी तुका आवडीचें बी पळोवपा मेळटा आनी ऑनलायन शॉपींग कंपॅड टू शॉपार वचून करप तें खूब डिफरंट आसता ऑनलायन शॉपींग के तुका डिस्कावंट बी खूब मेळटा आनी लोकां जाय तसले प्रॉडक्ट मेळटा जाय तितले वेळ बसून पळोवपा मेळटा कितें जाय तें बरें करून सोदपा आनी हालींच लॉकडावना लागून लोक कामा बी वसपा भायर सरनाशिल्ले तेन्ना लोकांनी घरा कडेन बसून मोबायलाचेर काम केलां आनी तें ऑनलायन घरा कडेन बसून ऑनलायन काम करताले ताका लागू मोबायल खूब युजफूल सगल्यास लोकांक मोबायल जाय पडटा आनी तो खूब गरजेचो आसा